हँ यौ बाजू तऽ हँ बाजू की काम यऽ अहाँकेॅं हमरासॅं की अहाँ हँ बाजू हँ क़ोन सब पौधा यऽ बता दै छी पौधा क़ोन सब यऽ तऽ जे अहाँ क़ोन सा पौधा लेनाइ अहाँ बताउ ने क़ोन पौधा लेनाइ यऽ हँ यऽ आं आम के ढेरी क्वालिटी यऽ आममे यऽ मालदह यऽ बम्बई यऽ आओर क़ोन सब क्वालिटी लेबै कलकतिया यऽ वेराइटी वेराइटी आओरो कोनो पौधा लेबै ढेरी वेराइटी के अइ हमरा लग पायो देबायके यऽ लीची यऽ कठहर यऽ ओकर बाद भए गेल ओकर बाद अहाँके भए गेल एलो वीरा गुलाब भए गेल नर्सिंग भए गेल ढेरी क्वालिटी अइ अहाँ बताउ ने अहाँ क़ोन रेट क़ोन यऽ अहाँके कतने अहाँके रेट यऽ अहाँकेॅं कितने के बीचम लेनाइ यऽ मालदह अर देखू मालदहके ढेर तरहके रेट छै एगो तीन सए मे छै एगो छओ सए मे छै जहन क्वालिटी के अहाँ लबै ने ओहेन क्वालिटी के यऽ

छओ सए मे यऽ की देखू अहाँके एहिठाम गारंटी मिलत एक सालके अगर एक सालमे अगर अहाँके पौधा खराब भए गेल यऽ सूखि तूखि गेल तऽ ज़िम्मेदारी हमर ओ चेंज भए जायत आओर सस्ता उस्तामे ईसब नहि मिलत सिम्पले मिलत समान तीन सए वलामे वएह हैत अहाँके ले लाक बाद हमर कोनो ज़िम्मेदारी नहि रहत ओ अहाँ जानू अहाँके माल यऽ अहाँ जानू

लगेबऽ तऽ देखऽ पहिले तऽ जहाँ लगेबऽ तू जेना तो जहन लेबऽ तऽ धूप के समयमे नहि लगेहिए शामके समयमे लगेहिए जखनी धूप नहि रहै छै ओकर बाद एहन जगह लगेबऽ जहाँ की उर्वरा शक्ति रहै छै मज़बूत खनीज ओनीज रहै इएह सब लगेहिए खाद वाद दीहऽ बाज़ार के खाद नहि दीहऽ गोबर सोबर मतलब नहि होइ छै घरेलू खाद उपयोग करब लगबैत पहिले मट्टीमे देख लिय अथी छै की नहि की कहै छै उर्वरा शक्ति छै की नहि ईसब देख लीहऽ

लीचीके अखन लीचीसॅं केहन लेबै हुनको इएह छनि डेढ़ सएमे छै तीन सए मे छै साढ़े चारि सए मे छै आब देखऽ तोरा सॅं नहि उगरतै तोहर एवेरेस्ट सन पैसा छौं वएहमे सॅं लेबै ने आबऽ तऽ डिस्काउंट करि देबऽ ठीक ठीक छै ठीक ठीक हम फ़ोन करबऽ ठीक